हातान केल्ले कपडे शिंवपाचे ते आनी रेडिमेड कपडयार रेडिमेट कपडे दिसतात बरे पूण हातान शिंवील्ल्याची तेजी मोंवपण तुका रेडिमेड कपड्यांक नासता हातान शिंविल्ली बरी उंची चादर सुद्दां घेतलो आनी हातान शिंविल्ली जर गोयडी आसा ती गोयडेक कितली मोंवसाण ही ही वापरतल्याकुच कळटा आनी कितलोय तो चादर उंची आसूं तो चादर तो ते गोयडे शिवाय तो बरो दिसाना वापरपाक जेणे वापरला गोयडी न्हय तेकाच ते कळटले आनी धाकट्या भुरग्यांचे कपडे आसता ते आमी रेडीमेड हाडटात म्हटल्यार ते हातान शिंवील्ले गो आसता न्ही ते ल्हान भुरग्याक जन्मल्ल्या भुरग्याक तेंच बरे दिसतात ते बरे वापरुंक तेच्या आंगाक लागना तेची कात मोंव आसल्या काणनान तेंकां मोंवशे ते पडटात मशीनार शिवील्ले ते घट लागतात भुरग्याक ते भुरगें रडटा मागीर रेडीमेट आता चुडीदार ते कुर्ता सगळे रेडीमेट हाडटा रेडीमेट हाडून सुद्दां ते म्हारग आसतात म्हारग घेवन घरा हाडटात आनी तेका ऑल्टर करपाक तेंका आनीक पयशे पडटात ते सायजीक सारके नासतात तेच्या परस कपडे हाडून सायजीचे आपले शिवील्ले जाल्यार कांयच हे अडथळो येना आपल्याक जाय तशें वापरपाक मेळटा आनी हातींतले विणलेले आतां स्वेटर आसतात ते हातान विणलेलो स्वेटर आनी मशीनार केलो तो घालीना फुडें आंगाक कशें प्रत्येकाक कळटा हातांतलों घातलेलो कळटा रेडीमेट घातलेलो घट कळटा कसो लागता तो आनी कान मू कानटोपी जावं स्वेटर जावं आनी मोजे जावं हे ल्हान भुरग्याक सुद्दां मोजे घट्ट घालचे परस हातांन विणलेलेच घातलेले बरे